ویسے تو ہمارے اس خطے میں ہر مذہب كے لوگ ہیں جیسے كہ یہاں پہ بودھ ہیں اور دوسرے مذہب ہیں سكھ ہیں عیسائی ہیں وغیرہ لیكن ہندو جو ہیں ہمارے اس خطے میں زیادہ موجود ہیں وہ ان كا مذہب زیادہ غالب ہے